आप सभी ने देखा होगा जो अमीर लोग हैं वो मछली लेने जाते हैं बनाते हैं खाते हैं और जो ग़रीब लोग हैं जैसे जो मछली बेचने वाला रहता वो ग़रीबी में मान के चलो कइ के लिए वो मछली बेच रहा है अब वो सरकार से क्या दुआ करेगा कि जैसे जो मछली है सरकार इस मछली के रेट बढ़ा कर ही दे क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो बेचेगा और जो ख़रीदेगा यानी जो रेट बढ़ेगा कम रहेगा तो जो मछ मछुआरे हैं इनको घाटा ही होगा और जो ख़रीदेगा उनको फ़ायदा होगा क्योंकि कम रेट में ये मेहनत कर रहे हैं ना ये सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और वो लोग जो ख़रीदने वाले है वो मछली का अब कम रेट था अब ज़्यादा रहेगा तो मछुआरे रहेंगे वो भी बेचेंगे उनको प्रॉफिट होगा तो वो भी सोचेंगे कि हम ये काम करें अब किसी को हटाऊँगा तो कोई सोचेगा कि हम ये काम क्यों करें और मछुआरे लोगों को मछली पकड़ने के लिए सहायता उनको जाल उनका एक हथियार रहता है जो मछली को पकड़ने के लिए किया जाता है और मछुआरे लोग जो होते वो ज़्यादातर मछली पकड़ने के लिए तलाब डेम नदी ऐसी जगह ये जहाँ वो मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने के लिए उनको एक हाथ में मछुआरा यानी जो जाल रहता है वो फेंकते हैं पहले उसमें मछली इकट्ठी हो जाती फिर वो जाल काे अब उनका ट्रिक है वो कैसे पकड़ते हैं कैसे नहीं अपन जान नहीं सकते और जो मछुआरे रहते वो क्योंकि वो मेहनती रहते हैं अपन को क्या है अपन तो कम रेट दे कर ख़रीदना है बनाना है और खाना है जो बना रहा है बेच रहा है जो पहले तो उनको निकलना चाहिए ना कि वो मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत के अनुसार उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए तो उनके मेहनत कर रहे उसमें भी फ़अयदा रहेगा ना तभी वह आगे बेचेंगे अब उनको शुरू में ही उन्होंने मेहनत कर के ख़रीदी है मछली मेहनत करी और उन्होंने जैसे तैसे पकड़ी है अब वो सौ रुपये की इतनी बड़ी बोलेंगे तो वो भी सोचेंगा क्या मतलब इसी के लिए जो मछुआरा रहता है वो ये ज़्यादाकर सरकार से ये सहायता करता है कि जैसे उसको जो पकड़ने की वो रहता है मछली पकड़ने का उसको ज़्यादा लागत हो जाल फ्री में मिले जो मछली पकड़ने का जाल होता है वो उसकी सहायता से मिल जाएं सरकार की तरफ़ से तो वो भी इतना पैसा ख़र्च नहीं करेगा और जो ज़्यादाकर चीज़ें हैं वो उसे फ्री में मिल जाए सरकार द्वारा मछली का रेट बढ़ जाए तो वो भी अच्छा है कि जिस रेट से बढ़ा रहेगा तो उसको प्रॉफिट होगा तो वो उस काम में लगन करेगा और मेहनत करेगा वो